جب سے میں نے گیمس کھیلنا شروع کیے ہیں گیمنگ بہت بدل گئی ہے پہلے گیمس سادہ ہوتے تھے وہ زیادہ حقیقت جیسے لگتے ہیں گرافکس آواز اور کہانیاں سب بہتر ہو گئی ہیں اب دوستوں کے ساتھ آن لائن گیم کھیل سکتے ہیں اور گیمنگ صرف تفریح نہیں رہی بلکہ ایک پیشہ بھی بن گیا ہے